हमर पूर्णियाँमे बहुत तरहके पूजा स्थल अछि जेनाकि अहाँके पता अछि पुरनदेवी छै मा सिटी काली मन्दिर छै ओकर बाद फेर अहाँके माँ पुरनदेवीके मन्दिर छै बहुत तरहके मन्दिर अहाँके एतय पूर्णियाँमे मिल जाइ छै आस्था मन्दिर छै आओर आस्था ई मन्दिर सभ हमर सभके योग एना तरहसँ योगदान दै छै कि लोक सभके एक आस्थासँ जोड़िके राखै छै हमेशासँ एक आस्थासँ जुड़ल रहै छै लोक हर तरहके धर्मके लोक एतय छै जेना हिन्दू छै मुस्लिम छै ओकर बाद अहाँके जनतै हेबै छठि पूजा एतय होइ छै बहुत अच्छा तरिकासँ छठि पूजा मनाइल जाइ छै आओर लोक बहुत तरहसँ खुशीसँ खुश मतलब सुबह उठे छै उठिके पूजा वूजा करैले जाइ छै पूजा वूजा कएके ओकर बाद फेर ओतयसँ आबै छै सुबह ओतय पूजामे की की होइ छै जेना देखियौ तऽ पूजामे अहाँके जाइके बाद ओतय एक बहुत सूप होइ छै कोइ सूप देलक कोइ डाली देलक डालीमे पाँच तरहके छह तरहके फल होबै टा रहै छै सूर्यके सुबह जब सूर्य उगै छै तऽ हुनका अर्घ देल जाइ छै सूर्य भगवानके फेर जब राइशति शाममे तऽ पहले शामके अर्घ होइ छै आओर फिर सुबहके भी अर्घ होइ छै एना कऽ कऽ अर्घ देल जाइ छै अर्घ सभ देबैके बाद फेर शाममे सभ आदमी ओतेय रहै छै अर्घमे हि रहै छै आओर फिर दोसर दिना फिर सभ आदमी लौटिके आयल आओर ओतयसँ आबैके बाद जेछै सुबहमे फिर अर्घ देलक अर्घ अर्घ दएके सभ घर लौटल घर लौटैके बाद अहाँके पूरा अच्छासँ सभ आदमी प्रसादी वसादी खेलक आओर जे खड़ा रहै छथिन ओ अपन खाना वाना खाइ छथिन कियाकि दू दिनसँ तऽ ओ भुखले रहै छथिन जे पानिमे खड़ा रहै छथिन ओकर बाद बहुत तरहके योगदान छै जेना फेर अहाँके मन्दिर सभ छेबै करै सभ तरहके अहाँके आओर पूजा बहुत अच्छा तरिकासँ दुर्गा पूजा मनायल जाइ छै सरस्वती पूजा मनायल जाइ छै सभ तरहके पूजा जे छै मनायल जाइ छै तऽ इएह योगदान छै हमर सभके आओर ऐतिहासिक योगदान भी छै बहुत मन्दिर एहन छै जे बहुत पुराना पुराना मन्दिर छै तऽ जेनाकि सिटीके मन्दिर बहुत पुराना मन्दिर छै आओर सभ तरहके चीज मनायल जाइ छै एतय